म्हज्या धर्म वशीं अभ्यास करप हो म्हाज्या शाळेच्या अभ्यासक्रमांकातलो एक भाग नाशिलो पूण आमचे सर जे आसा आमचे टिचर्ज जे आसा आमचे शिक्षक जे आसा ते आमकां आमच्या धर्मा बद्दल सदांच आमकां ग्यान दिताले आमचे आमचे पुराणीक कथा लायक फॉ एग्जांपल महाभारत रामायण हांच्या बद्दल सांगताले आमचे पयलींच्यो ज्यो संस्कृतीक आसा तें आमकां सांगताले आनीक ह्या तरे आमकां अशे आकार दिला त्यांनी की आमचो जो हिंदू धर्म आसा तांकां सांगलां की चलयांनी बायलांनी सदनाट तिकली लावन भोंवपाक जाय कपलाक हाताक कांकणां घालपाक जाय कानाक रिंगां नाजाल्यार कानाक कानाचीं घालपाक जाय अशें आमकां सांगलां अशें तरे आमकां आकार दिला की आमकां आमचो जो धर्म आसा आमी जे हिंदू धर्मान हांव आयला जल्माक आयलां तो धर्म आमी मरतासर पाळपाक जाय